जेह्ड़े पराने गीत हे ते जेह्ड़े अज्ज दे गीत च एह् फर्क ऐ की जेह्ड़े पराने गीत पराने गीत होइये जियां उंदे च बड़ा इंया इमोशनल ही बड़ा इंया शैल गीत होंदे हे जेह्ड़े अज्ज दे गीत ऐं उंदे च बड़ा इंया नच्चना टप्पना सबकुछ होंदा ऐ ते इंदे च असें कुसै कन्नै बैठियै दिक्खियै सुनियै ओह् गाने सुनी सकदे ते जेह्ड़े पैह्लें हे ओह् सारे इंया बैठियै दिक्खदे हे कन्नै गाने सुनदे हे ते अज्ज जियां पंजाबी गीत आई गेदे ओह् गीत आई गेदे बड़ा किश आई गेदा जेह्ड़े साढ़े पैह्लें गीत हे ओह् पैह्लें गीत गै ऐहे अज्जा दे गीत च बड़ा फर्क ऐ अज्जै दे गीत च अस कुसै कोल बैठियै गीत निं सुनी सकदे ते पैह्लें दे गीत च इमोशनल ही इक्क ते समझने च इक्क ते एह् करने ई वो करने ई अज्जै दे गीत च ते बड़ा इंया होई गेदा ऐ कि नच्चना गै नच्चना टप्पना बजाना डीजे बजाने इंया गीत बोलने पैह्लें एह् गीत ते मज़ा ई कुछ होर होंदा सारें रली मिलियै बैठियै टीवी दिक्खना ते गीत सुनना जेह्ड़े गीत आंदे हे पराने गीत आंदे हे उंदे च दिल लग्गी जांदा हा इंया बड़ा शैल गीत होंदे हे अज्जै दे गाने ते तुस कुसै कोल बैठी सुनियै निं तुस सुनी सकदे ऐसे गीत ते एह् ऐ की जेह्ड़े अज्जकल दे बच्चे गीत सुनदे ओह् जेल्लै अस परतियै गीत पराने गीत ते साढ़ा मन लगदा की आं की अस परतियै पराने गीत सुनचै जेल्लै पराने गीत टीवी च आंदे ते बड़ा दिल करदा कि असें पराने गीत सुनचै पराने गीत सुनचै हून बच्चे जियां बोलदे की नेईं असें नमें गीत सुन्ने नमें गीत सुनने कि नमें गीत आई गेदे नमें ट्रेंड आई गेदे ऐं एह् चीज़ होई गेदा बच्चे आक्खदे नेईं पैह्ले गीत जेह्ड़े हे ओह् इंया गै ऐहे ते अज्जै दे गीत सुनने असें चली जाने पराने गीत इंया पराने च बैठे दे होन लेकिन जेह्ड़े पराने गीत च मज़ा अज्जै दे गीत च निं आंदा ऐ जेह्ड़े अज्जै दे गीत ऐ ओह् इंया गै कोई किश करा दा कोई किश करा दा कोई किश करा दा इंया गै बैठियै असें दिक्खी सुनी गै निं सकदा की अगर बैठे दे होन चार बंदे चार जनें इत्थें बैठे दे होन ते तुस उट्ठियै आई जंदे न दिक्खी गै निं सकदे टीवी जां बंद करी ओड़दे जां एह् वो करी ओड़दे कि बच्चे आक्खदे नेईं जेह्ड़े अज्ज दे गीत ऐं ओह् ठीक न पराने गीत ऐ बी कक्ख निं तुस पराने जमानै च चला दे ओ पराने गीत सुना दे ओ पराने गीत च केह् रक्खे दा ऐ एह् जेह्ड़े पराने गीत एह् साढ़े डोगरी दे गीत होंदे एह् बड़े शैल गीत होंदे साढ़े अज्जै दे गीत सुनगे नी एह् कक्ख निं बच्चे समझदे निं गल्ल ते अज्जै दे गीत जेह्ड़े ओह् इन्ने गै ओह् पंजाबी गीत आवा दे ओह् फलानी फिल्में दे गीत आवा दे ऐ गै निं शैल गीत ओह् ते इंया तुस चार बंदे च बैठियै तुस गाने बी नेईं सुनी सकदे ते जेह्ड़े पराने गीत हे असें केह् करना असें सारें जनें बैठियै गीत सुनने शैल सुनने असें आक्खना मते आह्न गीत जे अज्ज अस सारे जनें बैठियै ऐसे गीत आंदे गै निं हैन शैल गीत आंदे गै निं असें उत्थुं शर्मा मारी उट्ठियै आना पौंदा असें नेईं गीत निं सुनने असें जां अस कोह्का कम्म करन लग्गी पैने आं सानूं पसंद गै निं आंदे मतलब की उत्थें कोई किश करा दा कोई किश करा दा कोई किश करा दा कोई कोई कियां कपड़े पा दा कोई कनेह् कपड़े पा दा कोई किश करा दा कोई किश करा दा ते एह् जेह् गीत सानूं ऐनी पसंद औंदे जेह्ड़े पराने गीत हे ओह् बड़े शैल गीत होंदे हे ओह् ते बड़ा मज़ा आंदा हा सुनने ई कोई बैठे दे होंदे हा ना चार बंदे की आं केह्ड़ा गीत लग्गे दा ओह्का गीत लग्गे दा शैल गीत लग्गे दा पराने गीत च नच्चना बड़ा होंदा हा पर अज्ज दे गाने च नच्चना टप्पना डीजे बजाना एह् करना वो करना जेह्ड़े पराने गीत साढ़े आक्खदे कि पराने गीत सुनने निं हैन ते पराने गीत सुनना इनें बंद गै करी ओड़दा इनें नमें कोला नमें नमें कोला नमें गीत सुनदे ते नमें गीत शैल गीत आंदे ऐं एह् हैन गै निं ऐं ते एह् में आक्खना चाहंदी आं कि एह् अस अगर पराने गीत बी सुनगे ना असें ते साढ़ा दिल लग्गी जाना कि साढ़ा पराना गीत शैल गीत ऐ एह् एह् नमें गीत सुनगे ते एह् असेंगी समझ निं लग्गनी की केह्ड़े गीत सुना अस एह् ते सानूं पता गै निं लग्गना की जेह्ड़े पैह्लें दे गीत सुने दे असें अस पैह्लें दी गीत सुनदे अस डोगरी गीत करदे हे जेह्ड़े पैह्ले जमानै दे जेह्ड़े पैह्ले जमानै च सानूं शैल लगदे हे ओह् अज्जै जमानै दै बच्चें ई शैल लग्गने हून जमानै ई जेह्ड़े बच्चे हैन हून जमानै दे जेह्ड़े गीत ऐं हून जमानै दे जेह्ड़े बच्चे ऐं ओह् उनेंगी हून जमानै दे गै गीत शैल लग्गने ते सानूं निं शैल लग्गने सानूं एह् आक्खदे कि तुस एह् सुनो गीत ते असें सुनें दे गै पराने गीत सानूं पराने गै लगदे शैल गहीत नमें ते सानूं लग्गदे गै नेईं ते सानूं इयै कि सुनो सुनो गीत सुनो सुनो इयै बस इयै आक्खदे कि सुनो गीत ते अस इंया आक्खने कि तुसें सुनो गीत ते असेंगी शैल निं लगदे न